مجھے معاف کیجیے گا اگر آپ میرے نظریات کو منفی سمجھتے ہیں تو لیکن میں کافی زیادہ مایوس اور نا اُمید ہوں کیونکہ آج کی آج کل کے جو سارے نوجوان نوجوان پیڑھی ہے جو نوجوان بچے ہیں وہ خیر بٹ اُن کے پاس ہُنر کی تو ڈیفینیٹلی یقینی طور پہ تو کوئی کمی نہیں ہے ہُنر مند تو وہ ہیں لیکن بس سارے جو بچے ہیں وہ صرف انٹرنیٹ پر سرفنگ کرتے ہوئے یا براؤزنگ کرتے ہوئے دِکھائی دیتے ہیں کیونکہ اُن کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور ایک اور بھی جو چیز مجھے محسوس ہوتی ہے آج کل کی جو ینگ نس جو جو نوجوان نسل ہے اُن سے بات کرنے کے بات کی وہ خود بھی وہ خود بھی مایوس ہے جیسے یا پھر انھیں ایک صحیح راستہ نہیں دکھ رہا جو جو آگے بڑھا سکے کیونکہ بہر صورت وہ اتنا محنت تو بچے کرتے ہیں بہت سارے سارے بچے گریجویٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن اکثر اُن گریجویٹ بچوں کو میں اُنہی کو ہی اچھا کام کرنے کے بدلے میں رِکشا چلاتے ہوئے یا پھر چھوٹی موٹی چائے کی چائے کی اسٹال چلاتے ہوئے یا ایسے بہت ایسے کام جِن سے وہ جِن کو کرتے ہوٮٔے وہ خود بھی خوش نہیں ہیں ایسے دِکھتے ہیں تو مجھے مجھے ایک طرح سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم اُن کو اتنے یا گورنمنٹ انھیں اتنے مواقع نہیں دے پا رہی کیونکہ اچھے ایجوکیٹیڈ لوگ بھی اکثرجو ہیں تو وہ اپنے کیریر سے بریک لے اور کر پھر یا تو گھر پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر اگر انھیں کوئی اپارچونیٹی دی دی جائے تو اِن صلاحیتوں کو ڈیفینیٹلی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن پتا نہیں شاید ایک جو ایکسپوجر ہوتا ہے وہ اور اپارچونیٹی کی مجھے بہت شدید کمی دِکھتی ہے اور ایک کافی میرا خیال ہے کہ بالکل اِس کالج سے گریجوٹ ہو کے نکلنے کے بعد سے لے کر ایک چالیس سال کی عمر تک کا جو پورا ایک اس عمر کے درمیان کے لوگ کافی زیادہ اپنی صلاحیت کو ضائع کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو شاید اُنھیں اُس اُس ایک موقع کی تلاش ہے جو اِنھیں نہیں مِل رہا اور مجھے خود بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ واقعی انھیں واقعی ہمیں ہماری گوورمنٹ کو شاید اِس چیز کے اوپر توجہ دینا چاہیے کیونکہ اِس طریقے سے ہم اپنے اپنی بہت اچھے ریسورس کو ضائع کر رہے ہیں